थांनाय माखासे बोसोरफोराव भारतनि रंजाथाइ दारिमिना गोजौनिफ्राय गोजौसिन थाखोआव जौगाबोनो हादों आरो जोंनि भारत हादरनि मानसिफोरा गाव गावनि हारियारि रंजाथाय फोरबोफोरखौ नायनो मोजां मोनो आरो बलिउदनि सिनेमाफोरखौ नायनो मोजां मोनो आरो जोंनि बर' हारियाव रंजाथाय मोसानाय हिसाबै बागुरुमबा मोसानायफोरखौ गोबां नायनो मोजां मोनो आरो बे मोसानायखौ मोनफ्रोमबो रंजाथाय फोरबोआव मोसानाय जायो